دہلی جو پورے ہندوستان کا دل ہے اور یہ ہمارے ملک کی دار الحکومت ہے یہاں آج سیاستدان اپنی پارٹی بنانا اور اس کو تشکیل دینا چاہتا ہے اس لیے یہاں ہر طرح کی پارٹیوں اور تحریکوں نے کوشش کی اور کر رہی ہیں کہ وہ اپنا مستقبل سنوارتے ہوئے دہلی کو اپنا مرکز بنائے